असांजे गुजरात राज्य में सर्दी बुखार थींदा आहिनि जीअं भई सर्दी खंग में असां इलाजु कंदा आहियूं त भई गरम पाणीअ जा ॻोॻिड़ा कयूं ऐं बुखार में ॻर थधे पाणीअ जी मथे ते पटियूं रखंदा आहियूं ऐं चाण जो सेंक कंदा आहियूं तीअं असां इलाजु कंदा आहियूं घर जो